ई सहरसा जिलामे जे छै शिल्पके जे कला छै से बहुत छै बढ़िऑं अ जेनाकि लोक कलाके कारण बहुत आगाँमे रहै छै अपन हमर सहरसा जिलामे सहरसा जिलामे बनगाँव प्रसिद्ध छै महिषी प्रसिद्ध छै चैनपुर प्रसिद्ध छै बघबा सब जे छै स सात आठटा गाँव जे छै ब्राहमणक इलाका छै कला शिल्पके सबके जे छै बहुत प्रकारके छै प्रसिद्ध तऽ एहिमे जे छै सबके कला अपन अपन कला छै ककरो संस्कृतिक कला छै ककरो शिल्प कला छै ककरो रूपके कला छै तऽ अपन अपन इतिहास जे छै दशहरामे एगो प्रतियोगिता आबै छै ओहि प्रतियोगितामे सब अपन अपन भाग लै छै ओहि भागमे अपन अपन सब नाटक शिल्प कला ई सब देखाबै छै जेनाकि किओ टेबुलके कुर्सीके परदा बनेलक केओ पटिया बनेलक केओ रजाइ बनेलक केओ सुइबला धागामे जे पहिने पहिने फॅंसा दै छियै ओ बनेलक प्रतियोगिता सब होइत रहै छै गुलाबक फूलके नक्शा बना दै छै है इएह सब बनाबै छै पढ़ैयो लिखयमे तऽ आगाँ छेबे केलै सहरसा जिला आर हम की कहब हमर सबके जे छै ने मण्डन भारतीक कृपा छै माँ ताराके कृपा छै आ रहतै इएह हम चाहब